دس ہزار نو سو نبے ایک لاکھ چھ سو پانچ پانچ لاکھ نو سو پندرہ آٹھ لاکھ نو سو دس نو لا نو لاکھ پانچ سو پندرہ